हिंदी बोलने वाले लोग अपनी पहचान और अपनेपन की भावना व्यक्त करने के लिए अपनी भाषा का उपयोग करते हैं जैसे कि कुछ लोग हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा भी जानते हैं तो वह लोगों में अपनी पहचान व्यक्त करने के लिए उनसे अपनी ही लोकल भाषा में बात करने लगेंगे या फिर दोनों को अगर हिंदी आती है तो हिंदी में हम अपनी भाषा जो है उससे बात कर लें हिंदी से कभी कभी कास्ट के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है यहाँ पर जातिवाद चलता है जाति हमारी ऐसी है तो हमें अगर उस जाति की भाषा आती तो हम उस भाषा में उनसे बात करते हैं हमें लगता है कि अगर हम उनकी भाषा में उनसे बात करेंगे तो वो हमसे पहचान बनाएँगे और अपनापन एक देखने को मिलेगा और वास्तविकता भी यही है अगर हम उनकी भाषा में उनसे बात करते हैं तो वो हमें अपने बारे में अच्छे से बता सकते हैं और अगर जैसे हम उनके बारे में समझ जाएँ तो हम उनकी मदद भी कर सकते हैं इसलिए जो भाषा है वह एक दूसरे की पहचान और अपनेपन की भावना को व्यक्त करने के लिए तो सबसे पहले हमारा व्यवहार जरूरी है अगर हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो फिर हमे कोई भी भाषा आए अगर हमने एक बार उनकी मदद कर दी या उनके लिए कुछ अच्छा कर दिया तो वो भाषा से फिर उसका सम्बन्ध नहीं होता है ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं और अपनेपन की भावना व्यक्त हो जाती है